हॉस्पिटलांनी वायट अनुभव हो मी केला दोन वर्सां पयलीं मी जीएमसी हॉस्पिटलान गेल्लेले त्या हॉस्पिटलान खुपच गर्दी आसता लोक अख्खो दीसभर सुद्दां लायनीन आसता आनी थंयसर बसांक धड फेसिलिटी नसतत लोकांकां लोक बेजाल्लेलो आसता दुसरी गजाल म्हटल्यार टॉयलेट टॉयलेट ही खूब बुरशीं जाल्लेली आसता मेनटेन केल्लेली नसता स्टाफ खूब आसता क्लीन करपाक पण गोव्या गोंव्याकून गोंव्या भायले लोक चड आसात जशे की गाटी तेंकां बेजीक हायजीन कळना टॉयलेटी कशें यूज करप ह्या सुद्दां कळना हो दुसरो प्रोब्लम तिसरी गजाल म्हाका दिसता ती गवर्मेंटांनी खूब अशीं खाचीन खाचीन अशीं हॉस्पिटलां घातल्यार म्हटल्यार रोकडो एक्सेस जायना आमकां हॉस्पिटलांचो खूब भित्तन वयचा पडटा थंयसर गाडयोय वचनात बसी वचनात अशी जसें की पार्शा हॉस्पिटल ह्या सायडीन बसी सुद्दां ना वचपाक खूब गर्दी आसल्या कारणान लोक डॉक्टर सुद्दां फ्रस्ट्रेट जाल्लेलो आसता एका पेशंटाचो राग दुसऱ्या पेशंटार घालता तापतत आणी नेक्स्ट डेटी नेक्स्ट डेटी अशे दीत रावतत कसलेय गजालीक जर आमकां टेस्ट बी करपाचें आसलें जाल्यार